ابھی میں نے حال میں گوا کا دورہ کیا اور گوا میں بہت ساری تاریخی عمارت اور وہاں کے جو تاریخی نام جیسے واسکو ڈگاما ایک شہر کا نام ہے جو گوا کا بہت مشہور شہر ہے وہاں کا میں نے دورہ کیا اور وہاں سب سے اچھی جو لذیذ چیز مجھے لگی وہاں کی فش آے ہائے اس میں کیا ذائقے تھے کیوںکہ جو گوا شہر ہے وہ سمندر کے کنارے بسا ہوا ہے وہاں زیادہ تر لوگ فش ہی زیادہ پروائڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر الکوہر تو عام چیز ہے کہ وہاں پہ فارن آتے فارنر آتے ہیں تو وہ لوگ کے لیے الکوہل عام چیز ہے تو وہاں الکوہل تو ایسے مل رہا تھا جیسے اپنے دہلی شہر میں پانی اور وہاں کے جو لوگوں کے اخلاق تھے وہ مجھے کافی پسند آئے وہاں کے جو جو میں نے بیچ کا سفر کیا جیسے مجوڑا بیچ اجوڑا بیچ باگھا بیچ اور تاریخی شہر جیسے پنچ شہر اور کیا نام ہے یہ کا نام ہے واسکو ڈگاما شہر اور میں نے ہم لوگ رات میں کینڈل ڈنر جو بیچ کے پاس بیٹھ کر کے کیے تھے وہ کافی زیادہ حسین مطلب وہ وقت نا کافی حسین رہا ہے ہم لوگوں کے لیے اور گوا جا کر کے ہمیں کا ہم نے کافی مزے کیے